हैलो हाँ जी बोलिए कौन कौन बोल रहे हैं हाँ जी बोलिए इस समय टमाटर है पाँच सौ रुपए के जी हाँ चाहिए तो बताइए महंगाई बढ़ गया ना आपको कितना चाहिए नहीं नहीं पाँच सौ नहीं नहीं टमाटर बहुत महंगा है सोने का रेट जी जी और क्या चाहिए हाँ आलू आलू भी मिल जाएगी आपको आलू आपको साढ़े तीन सौ रुपए किलो मिलेगी नहीं नहीं महंगाई बढ़ रहा है ना हफ्ते में हम लोगों को सब्जी एक दो रुपए प्रॉफिट हो रहा है बताईये कितना चाहिए नहीं नहीं जी जी और हाँ मिल जाएगा वो आपका ढाई सौ रुपए नहीं नहीं नहीं जी जी जी जी जी हरा मटर दो सौ दो सौ जी जी जी नहीं मिल पाएगा दो हजार दो हजार रुपए किलो आदि हैं पन्द्रह सौ रुपए किलो लहसुन है धनिया का पत्ती तो मिल ही नहीं रहा है आपको सौ रुपए का पचास ग्राम धन वो अदि मिलेगा और सौ रुपए का पचास ग्राम लहसुन बोलिए चाहिए तो बताइए नहीं नहीं महंगाई बढ़ गया है इतना हम नहीं कर सकते हैं हाँ अरे बताइए ना सौ रुपए में ये क्या मांगा चल रहा है तो सौ रुपए में कितना मिक्स कर के देंगे एक एक ठो दे देंगे सौ सौ रुपए का सौ सौ ग्राम नहीं पचास पचास ग्राम मिलेगा चाहिए तो बताइए नहीं तो रखते हैं डिलिवरी आपका एक घंटे में आपके घर पे हो जायेगा एड्रेस लिखवा दीजिए अपना बोलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक